ہمارے سپول میں اسسسٹ چھوٹا ہے اور بہت گاڑی بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی ادھک سے ادھک پایا جاتا ہے اور ہمیشہ راستہ چھوٹا ہے اور ہوا گاڑی چھوٹی بھت ادھک پایا جاتا ہے بس پایا جاتا ہے کیا ہوا پایا جاتا ہے کچھ لے کر کے کرنا کہیں جیسے ساگ ساگ سبزی خرینے کے جانا پڑتا ہے نام کو لے کر کے ڈھالا کو لے کر کے بہت پریشان ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ رہتا ہے اور جب جاؤں وہ ڈھالا ٹوٹ جاتا ہے تب اس کے بعد سامان خریدنے کے لیے جایا جاتا ہے جب مارکیٹنگ کرنا پڑتا ہے ہاں ہاں اس لیے